जशें की दर एका वस्तुच्यो दोन बाजू आसता तश्योच पाठ्यपुस्तकाच्योय दोन बाजू आसा बरी तशी वायट शाळेंतल्या पाठ्यपुस्तकांत चडशे फावट कांय कठीण उतरांचो प्रयोग केल्लो वता पूण भुरग्यांक तें समजपाक खुबूच कठीण वता तीं जेन्ना वाचतात तेन्ना खूब आडखळटा तशेंच कांय वाक्यां खुबशे फावट लांबयल्लीं आसतात जेणें करून भुरग्यांक वाचपाक खुबूच त्रास जाता कांय फावट म्हायती लेगीत तेळेल्ले बगर पुस्तकांत घातिल्ली आसता पूण ताचो जो संदर्भ खंयच नासता तशेंच पाठ्यपुस्तकांतल्या चित्रांचो संबंद लेगीत धड्या कडेन लागच ना आनी ह्या सगळ्या गजालीं खातीर भुरग्यांच्या विकासांत आडखळ निर्माण जाता